हांव आमच्या कॉलेजीच्या एन एस एस पंगडा वांगडा खुबशे ट्रॅकिंगाक वता तांचे ट्रॅक्स चालूच आसता आतां हालींच पावसाच्या दिसांनी दुधसागर ट्रॅकिंगाक वचपाचें थारायिल्लें आसा तर आमी पयलीं बीन दुधसागर ट्रॅकिंगाक गेल्ले आसात तर ट्रॅकिंगाक वतना आमकां पंदरा किलोमिटर चलून वच्चें पडटा चलून वतना आमकां रेल्वे ट्रॅका वयलीं झाडां रानांतल्यान तशेंच खुबशें जाग्या वयल्यान चलून वच्चें पडटा तर चलून वतना आमकां अर्द्या वाटेर घोग्यांनी पावस लागिल्लो तर आमी रेनकॉट वयल्ले म्हणून पावसांतल्यान भिजपाचे वांचल्ले

चलून वातना आमकां खुबशे जनावरांचे आवाजूय आयकूंक येताले जनावरां म्हटल्यार रानवटी म्हश्यो वा हेर जनावरांचे आवाज आयकूंक येताले दुधसागर चडटाना अर्दे वाटेर एक आमकां देवूळ पळोवपाक मेळ्ळें तर आमी त्या देवळांत वचून देवाक पांयां पडून परत आयिल्ले तर थंय सावन आमी दुधसागर दोंगराचेर ट्रॅकिंग करपाक सुरू केल्लें ट्रॅकिंग करताना आमकां रेल्वे ट्रॅका वयल्यान चलून वचपाक पडलें रेल्वे ट्रॅका वयल्यान चलून वतना आमकां मदींच ट्रेन पळोवपाक मेवली तर आमी ट्रॅकिंग करून वयर वता आसतना आमकां खेतीं पळोवपाक मेळ्ळीं ते खेतीं आमचे कडेन खावपाक मागतालीं ना जाल्यार आमचें बॅग घेवून धांवतालीं तर आमी तांकां फळां खावपाक दिल्लीं तर तांच्या कडेन टायम पास करून आमी वयर दुधसागरा कडेन वचपाक ची सुरवात केली तर वता आसतना परत एकदां घोग्यांनी पावस पडपाक लागलो तेन्ना आमी थंयच तेच सुवातेर राविल्ले तर वता आसतना दुधसागर दुधसागरा कडेन पावपाक एक पांचशे मिटर उरलां म्हटल्यार आमी फोटो मारपाक राविल्ले तर फोटो काडून जातकच आमी वयर गेले वयर दुधसागरा कडेन पावून आमकां कळ्ळें की दुधसागराक दुधसागर कित्याक म्हणटा म्हण दुधसागर झऱ्याचें उदक वयल्यान पडटना फूल धवें दूद कशें दिसतालें तर पावसाच्या दिसांनी दुधसागर उदकाचो झर खूब आशिल्लो म्हणून भुरग्यांक कोणाक ताच्या त्या धबधब्याच्या फुड्यांत वचपाक दिनाशिल्लेत तर थंय पावून आमी गरम गरम च्या पिवून थंय फोटो काडून थंय मागीर बसून परतपाक आमची तयार जाल्ली तर परत वता आसतना आमकां तेंच दृश्य पळोवपाक मेळ्ळें पूण येतना आमी जीप घेवन आयले कारण वतना चलून आमचो जीव कांसार जाल्लो आनी आनीक आनी चलूंक मेळना आशिल्लें